हँ हेलो हँ ज्वेलरी कम्पनीसे बाजै छिए किएकि हँ ठीक छै हमरा हम दिपोर अथी छी मार्केटिन्गवला आदमी हमरा अहाँ नहि कोन कोन ज्वेलरी मिलि सकैए डिजाइनवलामे तऽ किएकि तऽ हमरा चाही किएकि हमरा मार्केटमे मार्केटमे हमरा सेल करबाके अछि तऽ अहाँ ने कतेक एखन उपलब्ध अछि

तऽ हमरा हँ तऽ माल सब तऽ हमरो चाही किएकि हमरो मार्केटमे नाम चलै छै तऽ हमरो हमहूँ सेल करब अहूँके एक मतलब अहाँके कम्पनीके ज्वेलरी लऽ कऽ हम सेल कऽ सकै छी हाँ तऽ ठीक तऽ हम आउ कहिआ लै ले से हमरा जे अथी तारिख हमरा सेल कऽ सकै छी ज्वेलरी तऽ तऽ हम ताबै तऽ हमरा अहाँ किछु किछु डिजाइनके फोटो सब सेन्ड कऽ देब हम देखि लेबै बुझि गेलिए हँ तऽ हँ हम देखिऔ मार्केटमे जाकऽ अपन कस्टमर सभके देखा सकै छिए तऽ कस्टमर कहत ई ठीक छै तऽ एकरा हम अहाँसे लऽके दऽ सकै छिए तऽ ठीक छै तऽ एम आइ तऽ ठीक छै तऽ हम अहाँके ई फोटो अहाँ फोटो सेन्ड कऽ दिऔ हम देखि लै छी आओर बतबै छी अहाँके हमसभ चाही

ओ के ओ के ठीक छै तऽ मार्केटमे देखि लै छिए अपन कस्टमरके कहै छिए तऽ अहाँके ज्वेलरी चाही तऽ हम अहाँके सम्पर्क करब हमरा नहि हमरा हम हम

ठीक छै हम जाके अपन कस्टमरके कहि दै छिए किएकि हमरा हमरालग ज्वेलरीवला समान मिलि सकै अछि अहाँ किछु लेबाके अछि तऽ हमरासे अहाँ मिलि सकै छी अहाँके समान समान हम दिआ सकै छी ठीक छै तऽ हम जा कऽ अपन कस्टमर कहि दै छिए ठीक छै